जय झूलेलाल हाणे असांजे घर में शादी हुई त मूंखे घणा ई कपिड़ा खपनि पिया त मां कपिड़ा वठणु हिकु शॉप ते असांजे पासे में हिकु शॉप आहे जंहिं शॉप जो नालो आ कृष्ना फेशन हुन म मां हिकु कुर्ती वठी आहियमि जेकी मूंखे ॾाढी वणी कुर्ती हुन जो कलर बि ॾाढो सुठो हुओ उहो कुर्ती मां पाती ई सगाईअ में त सभिनि खे इलाही वणी सभिनि ॾाढो सुठो चयो चयूं ॾाढी मस्त अथई कुर्ती कलर बि मुंहिंजो फेवरेट हुओ महरून कलर जो त कल उहा बि कलर बि सभिनि खे इलाही वणियो मां ॿ टे भेरा उहा कुर्ती पाती हुई अलॻि अलॻि फंक्शन ते ऐं सभिनि खे इलाही वणी ऐं हुन मां ॾाढो वीचार पई कयां की हिन न कुर्ती खे मां वॉश कयां कीन न कयां मूंखे भओ पियो थिए की न इहा कुर्ती वरी ख़राब न थी वञे हुन जो कलर ख़राब न थी वञे वर्क ख़राब न थी वञे हिन कुर्ती में ॾाढो मस्त वर्क कयलु हुओ कल वर्क ॾाढो सुठो कयलु हुओ डायमंड्स वग़ैरह लॻियलु हुआ मूंखे ॾाढो भओ पियो थिए की न ख़राब न थी वञे पर मां जीअं तीअं करे हुन कुर्ती खे वॉश कयो ऐं वॉश करण खां पोइ उहो कुर्ती ॾाढी अञा ताईं सुठी हुई पई आ पहिरियों खां और ओर सुठी थी वई आहे मूंखे ॾाढो वणियो हुन शॉप जे इहो कुर्ती बि ॾाढी वणी सभिनि खे इलाही वणी मां ॿियनि खे बि सलाह कई कुर्ती हितां वठी अचो ॾाढी मस्तु कलर बि सुठो आहे ऐं ॿिया सभिनि ॾाढे सुठा कॉमैंटस कयूं हुन कुर्ती ते मूंखे ॾाढी वणी